ہاں ہماری تعلیم کی کے دوران چھٹی ہو رہی ہے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم بقرعید کی خوشیوں سے محظوظ ہوں پھر اس کے بعد اپنی اپنی فیملی کے ساتھ ایک لمبے سفر پر روانہ ہوں جس دوران ہم قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم ہماچل کا سفر کریں وہاں قدرتی مناظر کا سامنا کریں سلائڈ کریں انجوائے کریں جس کے دوارا ہم یہ سمجھ سکیں کہ حرب کے قدرت سے کس طرح استفادہ کیا جاتا ہے اور کس طرح محظوظ ہوا جاتا ہے اسی طریقے سے ہمارے